हैलो हँ कहियौ हँ एहीबेर दशहरा मे प्रोग्राम के आयोजन भऽ रहल छै

एहिबेर एकरा मे पूनम मिश्रा आबि रहल छै आ माधव राय आबि रहल छै और एंकर के तौर पर राम सेवक ठाकुर आबि रहल छथिन

नहि ई सबके मकसद फ्री छै एकरा मे कोइ तरहक समस्या नहि छै अहाँ आबि सकै छी आ एकरा मे ज्वाइन करि सकै छी आ जतबे भी लोक हुए सबके आसपास अहाँ कहि देबै कोइ तरहक समस्या एकरा मे नहि होयत हँ कोइ आबि सकै छै कोइ सब सब के लेल ई सबके लेल छै सब एकरा मे आबिके आबि सकै छै सब कोइ एकरामे देख सकै छै ककरो कोनो समस्या नै छै हूँ हूँ हूँ देखियौ महाष्टमी महाष्टमी के दिन शुरू हेतै महाष्टमी के दिन शुरू हेतै लगभग साँझ के सात बजेसॅं आर एकरबाद ई चलतै लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह या बारह बजे राति तक कहि सकै छी बारह बजे राति तक चलतै और फेर महानवमी के दिन कनि सवेरे सँ शुरू हेतै ओहि दिन जे छै हमसब तीन बजे शुरू करै छियै कियाकि कनी मेला के भी आयोजन होइ छै लोक के कनि बेसी जुटान होइ ओहिखातिर ई कनी सवेरे जुटान हेतै नहि ओहिदिन तऽ मेला मे भी आबै छै ने बहुत कोइ तऽ ओकरा मे तऽ समस्या नहि छै तऽ फेर सबकोइ देखतै तऽ बहुत नीक लगतै और कखनो कखनो ई होइ छै ने की राति मे बहुत लोग नहि देख पाबै छै तऽ सब माय बहिन सब देखै तऽ एकरे लेल सांस्कृतिक कार्यक्रम छै तऽ एकरा मे तऽ सब बहुत नीक रहै छै सब देखै हँ तऽ फेर यात्रा दिन के भी प्रोग्राम छै ने यात्रा दिन भी सबकोइ देख सकैया ओकरा मे तऽ फेर दूटा कलाकार और बैढ़ रहल छै ओकरामे हँ हँ एकटा ओकरा मे छै ओकरा मे छै चन्दा झा आबि रहल छै और एकटा रानी मिश्रा के भी प्रोग्राम छै ओहिदिन हूँ हूँ आ जी नहि समझ मे आयल की कहलियै अपने खर्चा कते लगभग पाँच लाख सँ छओ लाख के बिचके खर्चा छै और सबके सुविधाके लेल लगभग सात सँ आठ हजार आदमी के बैठे के लेल कुर्सीके व्यवस्था सब भेल छै एहिठाम हँ बारिश के देखैत बारिश के बरसा के देखैत जे छै एहिठाम पंडाल लगाओल गेल छै आ ओकरा मे ककरो कोनो दिक्कत नहि हुए एकरा बहुत नीक जकाँ राखल गेलैया आर पानि के भी व्यवस्था छै ताकि ककरो प्यास लगलै तऽ ओ अपन तुरत पी सकै छै बाकि बाथरूम सबके भी बढ़िऑंसँ व्यवस्था छै एहिठम हँ जरूर जरूर जरूर बढ़िऑंसँ हेतै खूब बढ़िऑंसँ हेतै और हम आशा करब हम आशा करब कि हम अहाँकेॅं बहुत नीक सँ बता सकलहुॅं आओर अहाँ आबू सब परिवार मीलकऽ देखु प्रोग्राम और इन्जॉय करू ठीक छै ठीक छै राखै छी ठीक छै ठीक छै